تو جیسے کہ آپ نے پوچھا کہ مجھے گھر کا کھانا پسند ہے یا اسٹریٹ فوڈ اور کیوں تو مجھے گھر کا کھانا زیادہ پسند ہے کیونکہ یہ باہر کے کھانے سے زیادہ کفایتی ہوتا ہے اسے ہم اس میں ہم اپنی مرضی کے مسالے ڈال سکتے ہیں مسالے کو کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں ہم اس کو جتنا چاہے اتنا بنا سکتے ہیں اور یہ باہر کے کھانے سے زیادہ صاف صفائی سے بنتا ہے اس میں اسے کھاتے وقت ہمارے ذہن میں کوئی شک نہیں ہوتا گندگی کا جتنی بار چاہے اتنی بار بنا سکتے ہیں اور اس میں وائٹمینس ہوتی ہے اس میں پروٹین ہوتا ہے آئرن جیسی اچھی اچھی چیزیں ہمیں اسے کھانے سے ملتی ہیں اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسے ہم سب سے اپنے سب اپنے گھر میں سب کے ساتھ آرام سے بیٹھ کر کھا سکتے ہیں